एकटा जींस एकटा नोकियाके मोबाइल खरीदने छी खरीदले रहलियै नोकियाके मोबाइल बड़ नीक बड़ नीक बुझाएल बहुत सुन्दर एक दिन चार्ज कऽ दै छियै ने तीन दिन चारि दिन चलैत हइ बहुत सुन्दर होइत हइ नोकियाके मोबाइल ओहिमे फोटो भी बड़ी सुन्दर अबैत हइ इतना सुन्दर फोटो अबैए इतना फ्रेश फोटो अबैए कि कोनो हिसाब ने हइ नोकियाके मोबाइल बहुत बढ़िआँ बुझायल बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ होइए नोकियाके मोबाइल